ہم اپنی تقریب کا آغاز جیسا موقع ہوتا ہے جیسی ضرورت ہوتی ہے اسی موقعے و مناسبت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر اس پروگرام کا آغاز بھی اسی کے اختیار سے ہو چنانچہ اگر مذہبی تقریب ہے جیسے کوئی جلسہ ہے کوئی اجتماع ہے یا پھر کوئی اصلاحی پروغرام ہے یا کوئی مذہبی پروگرام ہے جیسے کوئی اسلامی پروگرام ہے یا پھر سماج کے اندر کسی برائی کو موضوع پر بنا کر پروگرام رکھا گیا ہے تو پھر ہم سب اس بات کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مبارک اور مقدس تقریب کا آغاز بھی اسی طرح دنیا کی سب سے مقدس اور بابرکت کتاب قرآن کریم سے ہو لیکن ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آغاز قرآن پڑھایا جائے گا اور اس کی جن آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اس میں تلاوت کے لیے ایسی آیت کا انتخاب کیا جائے جو اس تقریب اور پروگرام کے مقصد کے سامنے کے مناسب ہو اس کے علاوہ پروگرام غیر مذہبی ہے اور اس میں شرکت کرنے والے لوگوں کا مقصد غیر مذہبی ہے تو ہم اردو زبان کی کسی اچھے اور عمدہ کلام سے تقریب کا آغاز کرتے ہیں کسی غزل سے کسی نظم سے یا پھر کسی مشہور ترانے سے اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں